आमचीं गोंयांत खुबशे मुवी थिएटर्स आसा आनी चड करून सिटीज आसा जशे पणजे वास्को फोणे जाले बिचोली जाले पर्वरी आसा खूब बरें आयनॉक्स सामके चडशे गोंयकारान तेंचे फेवरेट आसतले म्हाजे हेडे थंय टिकेट प्रायसींग बी बरी आसता जशे दोनशे पन्नास रुपया बी टिकेट आसा पुष्पा त्रीयाची आतां रिसर्ट हांयें पयली आनी रोकडीत पिच्चर थंय रिलीज येताचे रिलीज जाली रोकडी पिच्चर थंय येयली आनी थंयचे एमेनिटीज खूब बरी आसा खूब बरी सेवा मेळटा थंय फूड पॉपकॉर्न बी खूब बरें आसता आनी सिटींग अरेंजमेंटूय खूब बरे तरेन केल्ले आसता